सभिनि खां पहिरियों त असांजे धर्म में हिकु चालीहो ईंदो आहे साल में हिकु बार चालीहे में असां सभु हिकु साथ मिलंदा आहियूं ए हिकु हिकु हर जॻह जा माण्हू ईंदा आहिनि चालीहे में असां हुते राति जो चालीह ॾींहं ॾाढो धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं चालीहो राति जो ख़ूब मज़ो कंदा आहियूं नचंदा आहियूं टपंदा आहियूं एतिरी ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं ईअं लॻंदो आहे की की शादी विहांउ आए ईअं लॻंदो आहे असांजे घर में चालीहे में औरि चालीहे में एतिरो पतो बि न पवंदो आहे की किथा किथा जा माण्हू ईंदा आहिनि की एतिरा सिंधी आहिनि पतो ई कोन्हे की असांजे असांजे में एतिरा सिंधी आहिनि चालीहे में एतिरो भरिजी वेंदो आ चालिए में एतिरा सिंधी अची वेंदा आहिनि की लॻंदो आहे की हा एतिरा असां सिंधी आहियूं असां पंहिंजे पाण में और एॾी मज़ो ईंदो आहे असां मौजूं मञाईंदा आहियूं नची करे खिलंदा आहियूं टपंदा आहियूं औरि न नचंदा आहियूं हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं असांजो टाइम ईअं हली वेंदो आहे ॿ टे घंटा पतो ई बि न पवंदो आहे की असां छा था कयूं औरि ए कू ॾिवारी आहे ॾियारी आहे जेको ॾियारी ते हिक हिक जे घरु वेंदा आहियूं मिठाई बाटंदा आहियूं एतिरो बढ़िया लॻंदो आहे गले मिलंदा आहियूं सभीनि जे घरु वञी करे खुशी मनाईंदा आयूं ख़ुशि थींदा आहियूं त्योहार ॾिसी करे हिक हिक जे घरु वञी करे औरि मज़ो ईंदो आहे सुठो बि लॻंदो आहे हिकु हिकु हिक जे घरु वेंदा आहियूं त हर ते हर माण्हुनि सां मिली मिलंदा आयूं हूअं त मिली न पाईंदा आहियूं इनी बहाने त्योहार जे बहाने असां मिलंदा आहियूं हिक हिक खे घरु वञी करे हिक हिक सां पंहिंजी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं औरि टाइम ईअं पतो न पवंदो आहे टाइम जो की काॾे बि कीअं बिती वियो हिक जे घरु वञणु अधु अधु घंटो बिती वेंदो आहे कलाकनि जा कलाक बिती वेंदा आहिनि पतो ई न पवंदो आहे की छा कीअं बिती वियो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असांजे इहो ई सभु आहे त्योहारनि जी मौल मौल